आं मैया बेंटल बाजाराव नानि दङ नालाय नानिनो आं गस्ला बायदोंमोन गांनै सियालाय बिराथ मोजां बाजार गेजेराव बायबाबो गालामालआवथ' बिराथ दाम लागौमोन बिखौ जों बियावहाय बाजार गेजेराव खम दामावनो मोन्दों बारा दाम लायाखै साथि सथुरावनो मोन्दों बे गालामालआव बायबा बिखौनो गैयाबाबो दुइस' थिनस'नि लानांगोनमोन बिराथ मोजां मोननाय सियाखौ सुथि सि गथ'फोरनि थाखाय लायोबा बाजार गेजेरावनो लानांगौहाय मेरला मेरला सि मोनबोयो एसेल' फैसाजोंनो गालामालआव लायोबा बांसिन लायो गांसे गांनैल' मोनो बुरजा गोर जायो गांसे गांनैयावनो दामफ्रा बिराथनो बायनो हायैबायदिसै जों गरिबफ्रालाय माथोहाय बे बाजार गेजेरनि गस्लाफ्रानो मोजां गथ'फोरना ओरैनोसो थालांगारो गाज्रिसो जायो हायाव गेलेनाय मानाय लोगोफोर लांनो गोसोबा बिराथ मोजां मोजां गस्ला मोनो गथ' हिन्जावसाफोरनि गस्लाया बिराथ मोजां मोजां फाइसाफ्रासो गैया लाबोजोबनोसो गोसो जायो गस्लाखौ दखानाव बिराथ मोजां मोजां मोनखायो आजिखालि हिन्जावसाफोरनि गस्लाया जि दाम दाम बुंखायो बुंनायालाय बुंबा ओमफ्राय खमायनो थोनबानो खमायो आरो हारसाफ्रा जों खिन्थु गालामालआव खमायनो हाया एसेल' खमायो बिसोर खमायबाबो आगोलाव नानि गेदेरनो बायबाय जोङो बिराथ दाम गोसा गोसा लायो सियाथ' जोरनाया बे एखेआनोखा जोर जोरबाबो दाम खमनिजों दाम गोसानिजों बे एखेखा ओंखायनो दाम गोसानि बायस्लायस्लाय दाम खमनिखौनो बायनांगौ बिराथ मोजां मोजां गस्ला मोनो आजिखालि दाम हाथाइ गेजेरावबो एखे दिजेनखौनो मोनो खिन्थु खवालिटिआल' एसे आगा फासा जायो आरो